جی السّلام علیکم میری بات ڈومینوز ریسٹورینٹ سے ہو رہی ہے میں نے کچھ دیر پہلے اپنا ایک آڈر بک کرا تھا جس میں میں نے کچھ برگرس اور پیزا ایڈ کرے تھے میں چاہتا ہوں کہ آپ اُس میں میری کچھ آئس کریم اور کول ڈرنگس بھی ایڈ کر دیں اور اُسے میرے آڈر کے ساتھ کردیں اور مجھے اپنے آڈر میں کیش آن ڈیلیوری کا آپشن چاہیے کیا آپ اُسے کر سکتے ہیں